अगर राजस्थान के मुख्य प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो पहले यहां ऊँटों का बहुत प्रयोग किया जाता था जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रॉपीकल एवरग्रीन तो रहता नहीं हैं यहाँ पे पूरे टाइम डेज़र्ट है रेगिस्तान है रेगिस्तान में ऊँटों से ज़्यादा ऊँट ही चल सकते हैं ऊँट चल सकते हैं भेड़ें हैं भेड़े तो क्या भेड़े तो कोई बैठेगा तो बैठे तो बैठ ही नहीं सकता है ऊँट है तो ऊँटों पे ही लोग बैठते हैं और दूर दूर तक अपना रास्ता जो तय करते हैं पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंन्ट हो रहा है तो क्या है की यहाँ पे लोगों रोडें बन रही हैं तो गाड़ीयाँ और भी चलती है देखा जाए तो यहाँ पे पानी बहुत कम है पानी का जो संसाधन है अगर देखते हैं हम लोग देखते पानी के संसाधन बहुत ही कम है क्यों क्योंकि यहाँ पे ना ही मानसून इतना आता हैं यहाँ पे बारिश भी अगर होगी तो एक दो तीन बार इससे ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी नहीं होती गर्मी का जो तापमान होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है इस वजह से जो यहाँ पे जो वन्य जीवन वो पॉसिबल नहीं होता है तो यहाँ पे जैसे कैक्टस हो गया और लोग यहाँ पे बड़ियें होती हैं बड़ियें बनायेंगे सांगरिये है इस और तोरू है और जो काकड़ी है वो सारी सब्जियों का ज़्यादा ही वही सारी सब्जियाँ उगती हैं और उन्हीं का यूज़ किया जाता है सीज़नल यहाँ पे खेती बाड़ी चलती है क्यों बारिश तो होती नहीं है तो लोग बहुत देखकर अपनी जो सब्जियाँ उगानी पड़ती है ज़्यादातर सब्जियाँ और जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ पे क्योंकि ये रेगिस्तान वाला इलाका है यहाँ पे इतनी सब्जियाँ उग नहीं सकती हैं